से अथि खेती करै छियै गहूॅंम मकइके डेढ़ सएके रोज लै छै मकइ रोपौनी आ गहूॅंमके बुनै उनै छियै तऽ खुरपी कमौनी डेढ़ सए रूपा लै छै इएह पानि पटौनी तब जाइके इएह सभ पानि हइ खाद हइ दिअ पड़ै छै खेतमे टाइम टाइमपर खाद आर पानि इएह सभ दिअ पड़ै छै आ मकइमे खाद दै छै यूरिया खाद पोटाश इसभ दै छियै मकइमे मकइमे कीड़ा लागि जाइ छै तऽ बी एच सी पाउडर दै छै इसभ तऽ दै छै खेतीमे आ गहूॅंम कमबै लए जाइ छै आदमी तऽ डेढ़ सएके रूपा रोज लै छै तब जाइके कमबै लए जाइ छै तऽ सुरक्षित बढ़िऑं से अनाज उपजै छै बढ़िऑं से आ आ पानि दू तीन बेर पड़ै छै गहूॅंमके खेतमे मकइके खेतमे इएह सभ होइ छै आ खाद दै छै मकइके पोटाश यूरिया इसभ दै छियै आ बढ़िऑं से मकइयौ उपजै छै आ आ तब जाइके गहूॅंम कमाइल जाइ छै स्प्रे कयल जाइ छै कीड़ा लागि जाइ छै तऽ स्प्रे कयल जाइ छै गहूॅंम खेतमे अल्लू खेतमे धनियामे इसभमे स्प्रे कैरिके पानि पटायल जाइ छै इसभ करै छियै तब बढ़िऑं फसल होइ छै खाद देल जाइ छै यूरिया पोटाश इसभ स्प्रे कयल जाइ छै जङ्गलके खेतमे नहि होइ छै तऽ जङ्गल मारैबला स्प्रे आबै छै ओ करै छै तऽ बढ़िऑं होइ छै अनाज बढ़िऑं से तब जाइके